गोंयची राजकीय वेवस्था आनी अंतरराष्ट्रीय संबंद गोंय हें भारताचें एक राज्य गोंयांत अंतरराष्ट्रीय संबंद डिप्लोमसी आनी विदेश व्यापार हे विशय केंद्र सरकाराच्या खाला येतात तरी पूण गोंय सरकाराचो हातूंत थोड्या प्रमाणांत हातभार लागतात विदेशी संबंद फॉरेन अफेर्स विदेशी संबंद हाताळपाचो अधिकार भारत सरकाराक आसा गोंय सरकार तांचेर अवलंबून आसा पोर्तुगीज सारक्या देशां कडेन गोंय राज्याचो संबंद आसा आनी लोकांचे विशय दिल्ली सरकार लक्षांत घेवंक शकता विदेश वेपार म्हणल्यारूच इंटरनेशनल ट्रेड मडगांव वास्को सारक्या गोंयच्या वाठारांनी वेपार केंद्रां आसात मर्मुगांव पंदरातून विदेश वेपार जाता गोंय सरकार केन्ना केन्नाय केंद्र सरकाराच्या मदतीन व्यापारी प्रदर्शन वा अंतरराष्ट्रीय मेळाव्यांत भाग घेता सहकार करार म्हळ्यारूच कॉपरेशन एग्रीमेंट्स गोंय सरकार हे पोर्तुगाल सारक्या देशां कडेन संस्कृतीक आनी शिक्षणीक सहकार करार करतात कांय वेळार राजकीय समुहा दवारे म्हळ्यारूच पॉलिटकल डेलगेशन्साच्या वतीन सहकार्य वाडोवपाचो प्रयत्न जाता फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्रामस इन युनिवर्सिटीज म्हणल्यारूच विदेशी विद्यापिठांत जावपी दिवण घेवणाचो कार्यक्रम गोंयांतली विद्यापिठां खास करून गोंवा युनिवर्सिटी ही पश्चिम देशांतल्या विद्यापिठां कडेन विद्यार्थी देवण घेवन कार्यक्रमांत सामील आसा ह्या कार्यक्रमांनी गोंयकार विद्यार्थ्यांक विदेशांत शिकपाची संदी मेळटा पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी नागरीतत्व म्हळ्यारोच सिटीजनशीप गोंयकार जर पोर्तुगीज राजवटीत जल्माक आयिल्लो आसत तर ताका पोर्तुगीज नागरी तत्वाचो हक्क मेळटा हजारांनी गोंयकार लोक ह्या माध्यमांतल्यान पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन युरोपांत काम करूंक लागल्यात ह्या विशयांत गोंय सरकाराचें थोडें फार मार्गदर्शन आसाच पूण मुख्यात विदेश मंत्रालय म्हळ्यारूच मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेर्स हातूंत चड प्रमाणांत लक्ष घालता गोंयचेर परराष्ट्रीय विशय हाताळपाचो थेट अधिकार ना पूण गोंयचो इतिहास आनी प्रवासी समुदाय ह्या कारणाक लागून राज्य सरकार संस्कृतीक शिक्षणीक आनी वेपार संबंदात वाडोवपाचो भर दिता